विद्यापतिके आओर शारदा सिन्हाके गीत बड्ड नीक लागय छै कखनो काल गाबि दय छियै हमसभ जे नीक लागैत अछि गुनगुनाय दैत छी उगऽ हो सुरुज देव भेलय अर्घ्यके बेर हो उगऽ हो सुरुज देव उगऽ हो सुरुज